गेलेनायालाय उन्दै समाव आं बहुद गेलेबोबाय माने गेलेनायालाय उन्दै समाव बयबो गेलेखायो बेनिखायनो आंबो गेलेयो बिदिनो लोगोफोरजों गेलेनायैनो बहाबा मैगं खाहैगोन ना हमहैगोन माबा माबि काबादि गेलेगोन उन्दैयाव बरदिं स्कुलफोराव थांनायावबो फरायसालियाव थांनाय समावबो जोङो गेलेयो बै मा रेदि खेलासोना मा होनो बेखौबो गेलेयो आरो अन्थाइ जाबनाय पिट्टु खेला बेफोरखौ बहुद गेलेयो जों उन्दै समावनो उन्दै समावथ' दुस्थ' जाखायो नालाय उन्दै समाव बयबो दंफां गाखोनानै गेलेगोन अबावबा हाग्रायाव थाखोमागोन अबावबा अन्थाइ खेला गेलेगोन बा माखौबा बोलायनाय गेलेगोन बुलायगोन उन्दै समाव गोबां गेलेबोबाय आरो फरायनाय समाव फरायसालिफ्रावबो बिदिनो बे फरायनाय फरायसालियाव फैनायावबो बिदिनो फोरोंगिरिफ्राबो गेलेनायनि गेलेहोयो बेयाव बेफोरावबो जों बहुद खेला गेलेबोबाय बल खारनाय काबादि गेलेनाय बहाबा मा बहुद गोबां खेला गेलेबोबाय आरो जोङो जों देरनानैथ' गेलेला उन्दै समाव गेलेबाय दा दाबो गेलेयो गोबां बायदिसिना खेला गेलेयो उन्दै समावलाय आरो बयबो गेलेखायो बेखायनो आंबो गेलेबोबाय आरो बहुदनो लोगोफोरजोंबो गेलेबो लोगोफोरजों गेलेबाय आरो न'वावबो गेलेयो बिदा फंबाय बिनानावफोरजों जों गेलेगोन गेलेग्रा माल लानानै गेलेयो ओमफ्राय आरो फरायसालिफ्रावबो जों गेलेयो गेलेनानै बिदिनो मोजां मोनो आरो उन्दै सम नालाय गेलेयो आं आरो बेफोरबायदि खेलफोराव गेलेनानै फोरोंगिरिफ्रा प्राइज होयो बान्था रान्ना होयो बिनिखायनो जों खेला गेलेनो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय थिब थिब जानानै जोङो ज'मा लोगो जानानै काबादि गेलेयो देरहायो देरहाबा प्राइज मोनो